हें लॉयड ड्रायविंग स्कूल पात्रांव म्हाका एक ड्रायवींग स्कुलान घालपाक जाय आसली म्हजी भाची आसली तुमी तुमचो टायमींग वगेर किदें आसता ओके आनी तुमी एक एक मदलो एक ड्रायविंगा हांव घातलें जाल्यार एक टायम कितलो टायमींग तुमी हें करता ड्रायविंग शिकयता हां बरें दुसरें म्हाका विचारपाक जाय आसलें पात्रांव टायमींग बीन अशें सकाळचें सांचे रातचें तशें फ्लेक्सिबल टायमींग आसा किद्याक म्हाका किद्याक म्हाका हें सातांक सुमार सांचें सातांक सुमार जाय आसलें टायमींग आनी कसली गाडी वेहीकल दितले तुमी म्हाका आनी सर म्हाका एक न्ही एक हें हें म्हळ्यार म्हजी भाची आसा लेडीज आसल्या कारणान म्हाका ड्रायवर एक लेडी जाय आसली ते एवलेबल मेळटले तुमचे तशे आसा म्हणजे तुमचे आतां एग्जिस्टींग फी कितली आसा म्हणजे अराउंड कितले आनी कितले दिसाचो कोर्स असो आनी ते आनी ते लेडीज तुमी हे गे ते कितले पडटले पात्रांव अच्छा ते म्हळ्यार सो आनी म्हळ्यार टोटल म्हाका सात पडटले तर

ओके आनी हे आतां हे कंप्लीट जाले म्हणटरीर म्हणजे जे प्रोसेस आसता लायसंसाचे प्रोसेस बीन आसता जे

आनी डॉक्युमेंट तुमकां डॉक्युमेंट किदें लागतलें आदार कार्ड जाय पडटलें ओके आधार कार्ड चलतलें न्ही

आनी फोटो बिटो किदें लागतले सर तुमकां बरें आतां अवेलेबल आसा न्ही म्हणजे हांव सपोज केन्ना जॉयन करूं शकता ओके सर बरें थँक्यू सर हांव तुमकां कॉल करता मागीर